जेह्ड़ा एह् चार्जर ऐ बड़ा अच्छा चार्जर ऐ होर इस चार्जर दी एह् क्वालटी ऐ कि फोन गी बड़ी जल्दी चार्ज करी ओड़दा ऐ होर एह्दे जेह्ड़ा ऐ इक जि'यां बाकी फोन जेह्ड़े दो घेंटें च चार्ज करदे जेह्ड़े न जां त्रै घेंटें च चार्ज करदे एह् जेह्ड़ा अद्धे पौने घेंटें च फोन गी चार्ज करी ओड़दा ऐ एह्दे कन्नै इक ते समें दी बचत होई जंदी ऐ समें दी बचत होने दे कन्नै कन्नै असें अगर कोई कम्म काज होर बी करना होऐ तां अस इसी चार्ज करियै अस करी सकने आं आन लाइन जेह्ड़ा पढ़ाई दी कुसै बच्चे दा अगर फोन डैड्ड होई दा होऐ तां तां ओह् फोन चार्ज करग ते फ्ही पढ़ाई करग ओह्दी पढ़ाई डिसर्टब होई जंदी पर इस किस्म दा तुस जिसलै चार्ज यूज करदे ओ लांदे ओ ओह्दे कन्नै थुआढ़ा समां बचदा थुआढ़ी पढ़ाई बी ओह्दे च कोई दखल अंदाजी नेईं होंदी होर सारियां चीजां जेह्ड़ियां न अच्छे तरीके कन्नै में चाह्न्नां कि इ'यै चार्जर सारे लोक जेह्ड़ा इस्तेमाल करन